औ हेल' औ बे आं थिसार औ बे गरमेन कलेजनि माने

औ सोंजायो नोंनि गोसो माबादि मा सोङो औ औ औ

ओरैनो बोसोराव खेनसे खेनसे मोनाय बादि माने कलेज विक बाइदि भारसेति विक बादि जायो आरो माने बेहायनो गासैखौबो आवथदर इनदर गासिखौबो माने माने इदुकेसननि आनगायैबो एकसथ्रा खालिखु खारिखुलाम होनाय जायो आरो माने मेनथेलिथि फिजिखेलि देबालपमेन नि थाखाय माने मा होननो बे जोंनि लेखायाव थानाय गियान माने बे लेखायाव थानाय नलेदजआ माने मोनसे माने बावनदारिनि सिङाव थानाय आरो माने मोनसे सिमा दं लिमिथ दं माने नाथाय बे जाय बे सिमानि बाहायरायावसो माने बै गेम मिउजिक खालसार आरथ बिफेरखौ मोननाय जायो आरो आंखायनो बेखौ माने होनाय जायो आरो बादायलायनाय हिसाबै दा बेनि दा बेखि बाखि आरो लोंनाय दै बायदि बेफोरनि सायाव थ' गोबां जेंना दं बेफोरनि सायाव रायलायगासिनो सरखारआ गबमेन जों बिदिनो आरो औ औ औ औ औ औ औ औ बेनथ' गरमेनथ जों रायलायगासिनो बिथांमोनहबो खोथा होगासिनो जेसेबां हायो एसेबां थाब नो माने सलभ खालामनायनि दे दे गोजोननाय थाबाय आर माबाफेर सोंबावनांगौ दंबा सोंजायो

औ औ ओरैनोथ' जों जागाय नायनिफ्राय दिनैसिम नुनो मोनबोयो जे माने ग्रेजुेलि माने देबालप जाबोगासिनो आरो माने गाहायाव थाङाखै आरो मालाबा माने दावखोदों आरो दावखोदों माने नों जागाय जेननाय निफ्राय नायोबा नुनो मोनगोन जागाय नायाव एथ'बां गाज्रि नङामोन नंनाय आलाय थेवबो बेनिफ्राय आरो आथिखालाव नायोब्ला साबसिन हामसिन आरो गोदोनि रुजुनायाव मोने दा फरायनायनि मान थाखो नायोब्ला जौगालांगासिनो दं आरो माने गाहायथिं फैयाखै आरो माने बे खिनियानो माने मोजांङैनो दं औ औ फोरोंगिरिनि नाजानाय फरायसाफोरनि नाजानाय बिदिनो आरो माने माने फारनैथिंबो आरो माने जे फरायसुला फरायसाफोराल' बिदि नङा माने फोरोंगिरि फोराल' बिदि नङा आरो माने मोननैनिबो नाजानायाव बे दिनैनि बे थासारिया आरो औ औ औ औ औ औ बेनो आरो औ औ दे दे थेंकिउ थेंकिउ औ औ दे दे दे थेंकिउ